जय झूलेलाल दादा मूंखे न हिकु शिकाइत करिणी आहे मूं लाजपत नगर सां कैब कराई हुई ऐं मूंखे अॻियां थोरो मुड़िणो हो त मूं जेको पेरीमीटर ते मूखे ॾेखारियो हो कैब बुकिंग हू कराई हुई जेको उनमें सत सौ रुपया ॾेखारिया हुआ असीं हाणे हिते पहुची विया आहियूं तो हाणे हीअं मूंखे ॿुधाए पोइ कि भई हज़ार रुपया तव्हांजा लॻंदा ऐं हिननि जे मीटर में हज़ार रुपया शो जॾहिं मूंखे पहिरीं ॾेखारियो आहे कि सत सौ रुपया लॻंदा त मूंखा हाणे हज़ार रुपया छा लाइ पोइ घुरे त मूंखे हिन लाइ तव्हांखा शिकाइत करणी आहे भई हीअं हज़ार रुपयो घुरे पोइ कि हज़ार रुपया थो समुझो वधीक आहिनि हिनखां वॾी त असीं ॿियो कंहिं में कराइणो हो त हुनमें भले घटि अचनि मां हाणे हिन लाइ मुंहिंजी शिकाइत तव्हां दर्जु कयो ऐं हिनखे ड्राइवर खे तव्हां सम्झायो कि भई असांखा भई हीउ शिकाइत करण जा जेको असी करूं पिया जेको सत सौ रुपया असांखे मीटर में ॾेखारे उहो ऐं हाणे हीअं हज़ार रुपया पोइ ॾेखारे त असांजा हीअ आहे कि सत सौ रुपया हीअ वठे ऐं टे सौ रुपया असांजा वापसी वठूं हिन असांखा हज़ार रुपया वठी लाथा आहिनि ऐं असांजी हीअ शिकाइत आहे तव्हांखा कि भई इहे ड्राइवर सां तव्हां गाल्हायो आहे ऐं गाल्हाए करे ॾिसो तव्हां कि भई हीअं असांजा टे सौ रुपया वापसी करे हिन असांखा हज़ार रुपया वठी लाथा आहिनि ऐं असांजे मीटर में जेको असां बुकिंग कयी हुई उनमां सत सौ रुपया ॾेखारिया हुआ हाणे असीं हिते पहुची विया आहियूं सभु असांजा फेमिली पूरा परिवार इते आहे असांखे का अमर्जेंसीअ जो कमु हो हिन लाइ असीं कैब कराई हुई हाणे कैब कराई आहे त हीउ जेको तव्हांजो ड्राइवर आहे हीउ चए थो भई हज़ार रुपयो बिल ठही वियो आहे ऐं वी वधीक चऊं पिया त हीअं मतलबु हिनन जी लैंगवेज सही कोन्हे ॻाल्हाइण जी ऐं आऊं चयां त भई हिन लाइ मूं डाइरेक्ट मूं चयो तव्हांजी आऊं कम्पलेन थो करां ऐं जेको तव्हां सत सौ जा हज़ार ठाहिया पोइ हीअं त पैसिंजर खे जेका वेंदा आहिनि उन्हनि खे दिक़त थींदी ऐं जेकी गुंजाइश न हूंदी उहो कीअं ॾींदो इन लाइ मूं आऊं तव्हांखा ई शिकाइत कयां पियो कि भई हिनखे चयो कई भई असांजा टे सौ रुपया वापसी ॾे ऐं असां इनखां हज़ार रुपया वरिता आहिनि इहे असांखे वापसी करे टे सौ रुपया बसि असीं वधीक कोन चवंदासीं एतिरो ई चवंदासीं भैया अॻिया असांखे अची बुकिंग करूं त असांखे फेसिलिटी मिले ऐं असांजा टे सौ रुपया वापसी कयो